आङो आंनि बिबार बारिआव गायनो थाखाय लोगोफोरनिफ्राय मालायफोरनि न'आव मोजां बिफां नुयोब्ला बेखौ लाबोयो आरो बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोयो आरो गावनि न'आवनो थाखानाय माखासे बिफांफोरनिफ्राय आङो खलम खालामनानै बिफांनि दालाइखौ बिनिफ्राय आरोबाव फेहेर बावो आरो बिफांफोरा मोजाङै देरनो थाखाय आं माखासे हासार बाहायो आरो एम्फौ एनला अरनो हायिनि थाखाय माखासे मुलिफोर दङ' बेफोरखौ एसे एसे एम्फौ अरनो हायिनि बे बिबार लानाय टाइमआव बेफोरखौ स्प्रे खालायनानै होनांगौ जायो